आमी चडश्यो कोंकणी खबरो पळयता आनी तेतूंत आमी गोवा त्री सिकश्टी फाय गोवा भारत आय डी एक्स चनल हे सगळे आमी खबऱ्यो पळयता हेतूंत आमकां खूब नोलेज बीन गावता आनी इत हितून आमकां कळटा की खंयच्या गावान कितें चल्ला कितें घडलां ख कितलें खंयच्या गांवान उदक येना थोड्या गांवानी लायट नासता तशी जशी आमच्या गांवान केन्ना कितें जातलें आनी खंयचो प्रधानमंत्री येतलो किते सगळ्या गोंयाची न्यूज घरा बसून पळोवपाक मेळटा आनी हेतून आमकां नोलेज गावता आनी आनी खूब कितें कळटा जे आमच्या गोंयान चल्ला तें आमकां हें पळोवन खूब बरें दिसता